हा जय झूलेलाल मां मां ॿुधो आहे की तव्हां मतिलब तव्हांजे घर में रोटी ठहींदी आहे कोई माण्हूं अचे त तव्हां ऑडर ते रोटी ठहाराईंदा आहियो हा मां इहो पई पुछण चाहियां की असां पंज ॼणा आहियूं ऐं असांखे लखनवी स्टाईल जी बिरयानी खपे ऐं मटन बिरयानी हा थोरी तिखी वारी खपे मतिलब बिरयानी त थोरी तेज़ वारी ई सुठी लॻंदी आहे हा ऐं म म मटन बिरयानी मूंखे मटन बिरयानी खपे ठीकु आहे ऐं ॿियो मिठे में असांखे रसमलाई लॾूं ऐं गुलाब जमूं खपनि अच्छा इन्हनि सभिनी जो तव्हांजो छा म पेमेंट जो हिसाब ख़बर पए त घणो वठंदा ऐं उन जो पेमेंट जो हिसाब छा रहंदो अच्छा इन जो अघि छा रअंदो अच्छा ठीकु आहे

हा हा ठीकु आहे अच्छा अच्छा न असांखे त पीस जे हिसाब सां पंज पीस पंज माण्हूं आहियूं पंज पीस अच्छा ठीकु आहे पर मुखे क्वॉलिटी ॾाढी फ़्रैश ऐं सुठी खपे काई शिकाइत न मिलणु खपे अच्छा अछ अच्छा असांजो स्वादु न सम्झि में आयो त पोइ मां इहा मूंखे कुझु कमी लॻी त ओ मां पइ वापिसि करे छॾींदीमाव तव्हांखे ठीकु आहे ठीकु आहे मां ठीकु आहे ॾाढो सुठो त तव्हां हीअं कजो असांखे परीहं ॿुधरु ॾींहं पंजनि ॼणण जी बिरयानी लखनवी स्टाईल जी बिर्यानी मटन बिर्यानी ऐं प रसमलाई लॾूं ऐं गुलाब ॼम्मूं पंज पंज पीस असांखे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं ॿियो पेमेंट तव्हां उन्हीअ वक्तु वठंदा या एडवांस बि वठंदा आहियो ठीकु आहे मां तव्हांखे पेटीएम थी करे छॾियां थोरा पैसा मां तव्हांखे पेटीएम थी करे छॾीयां पई ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल